इंटरनेट ने खेलों की अवधारणा को बहुत ही तीव्र गति से बदला है क्योंकि पहले बच्चे बिलकुल अवेयर नहीं थे की उनको खेल भी खेलना ज़रूरी है वह समय बहुत अलग था जब हम जब बचपन में हम लोग खेला करते थे हमारे दादा दादी से अगर हम जाने बाते तो बताते हैं कि वह कैसे खेल खेला करते थे वह सुबह सुबह उठते थे सुबह सुबह घूमते थे सारे गाँव में घूम कर आते थे बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेलते थे उनका शारीरिक व्यायाम हो जाता था पर आज के समय में बच्चे मोबाईल फ़ोन से इतने एडिक्टेड हो चुके हैं कि उनके पास बिलकुल भी समय नहीं है कि वह कुछ खेलें लोग जागरूक ही नहीं है और लोग जागरूक नहीं है इसका सीधा असर उनके बच्चों पर है क्या होता है कि बच्चे एक स्पंज के जैसे होते हैं वह जैसे अपने आसपास चीज़ें देखते हैं वह वैसे ही चीज़ों को अपने अंदर अपनाते हैं कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के माता पिता ही उनको कोई बात नहीं बताते है कि खेल हमारे स्वास्थ के लिए कितने आवश्यक है या उनके क्या क्या लाभ हैं तो बच्चे भी बच्चों का रुझान खेलों की तरफ नहीं होता है बच्चों के माता पिता कई बार बच्चों को केवल अच्छे अंक तक सीमित रखते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर आ जाए जिससे कि उनका रिजल्ट अच्छा दिखें बस यही तक वह सीमित रहते हैं पर वह अपने बच्चों को घरों में कैद कर के रखते हैं वह खेलों के लिए बच्चों को जागरूक नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी उन्होंने ज़रूरी समझा ही नहीं पर इंटरनेट ने एक ऐसी लहर लाई है जो बच्चों के दिमागों में घुल चुकी है कि खेल उनके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है वह खेलों को अपनी ज़िन्दगी का अहम हिस्सा बनाने की ओर जा रहे हैं आज हम देखें अगर आज के समय की बात करें तो बहुत सारे फेडरेशन बने हुए है जो खेलों को आगे बढ़ाते हैं अगर हम बात करें भारत में तो हमारा भारत बहुत समय से पिछड़ा हुआ था खेलों में पर अब हमारा भारत खेलों की ओर अग्रसर हो रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे ऐसे प्रावधान जारी किए है जिसके द्वारा स्कूलों में खेलों को खेलों के बारे में शिक्षा दी जा रही है जब हम खेल खेलते है तो यह हमारे मानसिक और स्वास मानसिक और मानसिक स्वास्थ्य को और शारीरिक स्वास्थ्य को भी एक स्वस्थ स्वस्थ स्थिति प्रदान करता है जब हम अगर हम बात करें कि दौड़ना तो दौड़ने से हमारे मन के विकार जो मनोविकार होते हैं वह दूर हो जाते हैं तो हमारे खेलों में यह हमारे जीवन में खेलों को हमें शामिल करना चाहिए व्यायाम को शामिल करना चाहिए क्योंकि जब हम खेलते हैं तो हमारे पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है इंटरनेट ने खेलों कि अवधारणा को बदलने में इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अगर से बच्चे खेल न खेलें तो यह हम हमारे बच्चे विभिन्न प्रकार के शारीरिक कष्टों से जूझ सकते हैं जैसे कि मांसपेशियों में दर्द होना बच्चों की ऊँचाई न बढ़ाना कम उम्र में ही थक जाना थोड़ा सा दौड़ने पर थक जाना दम भर जाना साँस फूलना इस प्रकार की बीमारियों से वह ग्रसित हो सकते हैं